हँ बाजू हँ हम्म हम्म बहुत बढ़िआँ व्यवस्था छै बहुत पहिने तऽ नहि छलैए एहन पहिने तऽ पानि तानि लागि जाइत छलैए ओतेक मशीनसभ नहि छलैए नहि ओतेक ओहि ढङ्गके डॉक्टरसभ छलखिन हेँ आब तऽ बहुत बढ़िआँ छै बहुत बढ़िआँ मशीनसभ छै जाँचसभ छै ए सी रूमसभ छै आब तऽ बहुत किछु होइत छै आशावालीसभ छथिन ओसभ अनैत छथिन सभ मतलब जिनका बौआ होबयके रहैत छै तिनका बौआ होइत छै बड़को ऑपरेशन कऽ के होइत छै छोटको कऽ के होइत छै नोर्मलो भऽ जाइत छै आ ऑपरेशन तॉपरेशन होइत छै तऽ ओकरासभके रहयके बहुत व्यवस्था छै एहिठिना सदर हॉस्पिटल छै तऽ ओहिमे बहुत व्यवस्था छै बहुत रङ्गके छै ओहिमे सभकिछुके जाँचसभ छै जाँच होइत छै हरेक रङ्गके जाँच होइत छै जाहिमे ई सी जी के जाँचसभ भेल सेहोसभ होइत छै पहिले तऽ ईसभ नहि होइत छलैए हम तऽ बुझितो नहि छलियै जे ककरा कहैत छै लेकिन आब जे जाइत छियै तऽ देखैत छियै जे होइत छै ई सी जी सभ होइत छै आशावाली सभ रहैत छथिन दोसरो अबैत छथिन मतलब सभसण पूछैत छथिन जे केना मतलब हम तऽ पूछैत छियैन केना ओहिमे लऽ जाइत छै तऽ कहैत छथिन बहुत व्यवस्था छै हँ हँ हँ टाइम परमे एकदम टाइम परमे पहुँच जाइत छै एम्बुलेंस तक चलि जाइत छै टाइम परमे आब तऽ से व्यवस्था भऽ गेलैए बहुत बढ़िआँसँ जाइत छै आब कोनो एहेन दिक्कत नहि छै आशावाली सभ रहैत छथिन तऽ ओसभ भेजैत छै जे आदमीके लबैत छथिन बहुत बढ़िआँ रहैत छै ओ सभके नहि दिक्कत छै पहिने छलैए कि दिक्कत होइत छलै लोकके आब नहि दिक्कत होइत छै आर कोनो जानकारी तऽ हमरा कहू

चलि रहल छै बढ़िआँ चलि रहल छै सवेरके दैत छै अहाँकेँ एक गिलासके दूध देत केरा देत जे अंडा खाइत छै तकरा एगोके अंडा दैत छै आ ओहिमे ब्रेड दैत छै दू पीस कऽ तकरा बाद दैत छै दालि भात आलूके भुजिया देलक या चोखा देलक जेहन रोगी रहैत छै ताहि ढङ्गके खाना दैत छै ओहि सभमे कोनो दिक्कत नहि छै बड्ड बड्ड व्यवस्था छै हॉस्पिटलमे बहुत नीक छै पहिने तऽ एहन नहि छलैए नहि आब कोनो दिक्कत नहि छै पहिने दिक्कत छलैए लेकिन आब कोनो दिक्कत नहि छै आब बहुत हमरासभके बहुत किछुके सुविधा अछि पहिले तऽ पानि लागि जाइत छलै बहुत गन्दगी रहैत छलैए साफ सफाइ नहि रहैत छलैए आ आब छै जे मतलब साफो सफाइ रहैत छै गन्ध नहि करैत छै सभसँ आब तऽ देखबै तऽ प्राइवेटोसँ बढ़ियाँ रहैत छै सरकारी हॉस्पिटल जे छै से प्राइवेटोसँ बढ़िआँ छै ठीक छै तऽ अपनाके बादमे फेर कॉल करब